प्रधानमंत्री योजना जे छै मिलैत अछि सभके अनाज योजना गरीब गरीब कल्याण योजना छै राशन आर जेना गरीब आदमीकेँ मिलैए अपना सभ दिशन की फ्रीमे से एक सालके लिए प्रधानमंत्री योजना कए देलथि अनाजके एक साल उठाउ आओर गैस गैस योजना जे रहय ओहो बहुत बढ़िआँसँ मिलै अछि सभकेँ प्रधानमंत्री योजनाके लाभ सभकेँ मिलैत अछि गरीबसँ लए कऽ गरीबसँ गरीब आदमी ज्यादा मिलैत अछि गरीब आदमी एकर लाभ उठबै छै की बुझलियै आओर जे छै से जेनाकि किसान निधि योजना यए एकाउंटमे डायरेक्ट बैलेंस आबैए दू हजार रुपैआ किसान सभके लेल सभ फसल फसल योजना जे यए क्षतिग्रस्त ओकरो पैसा बढ़िआँसँ आबै छै सभके एकाउंटमे जे सरकारी योजना जे सभ हमरा सभके मिलैत अछि बिहारमे सभ प्रधानमंत्री आवास मिलैत अछि प्रधानमंत्री आवासमे जे छै राशन कार्ड आओर लगै छै आधार कार्ड लगै छै ओहिमे जे छै तीन लाख रुपैआ एखन जे छै हमरासभके से बान्हल अछि नगर पञ्चायतमे दू तीन लाख रुपैआ जे छै मिलै छै कि बुझलियै ओहो डायरेक्ट एकाउंटमे तीन अवधिमे मकान बनेलाके बाद कुरसीमे लिंटरमे ढलाइमे पूरा पैसा पेमेंट भए जाइ छै एकाउंटमे की बुझलियै आओर सभ कागज आर बनतै रहै छै आओर जे छै किसान के जे छै फसल योजनासभ ईसभ जे मिलैत अछि क्षति आरवला बाढ़ि राहतवला बाढ़ि राहतवला से मिलै छै राशन कार्डपर की बुझलियै इहोसभ जे छै अहाँकेँ सभ मिलै छै आओर जे छै आओर जे छै कपड़ावला योजना विद्यार्थीके सभके लेल इसकुलमे प्रधानमंत्री अनाज योजना सेहो इसकुल आरमे जे रहै छै खाय पियैवला सिस्टमसभ सभ अनाज आर आबै छै बच्चा आर खाइ पियैए सरकारी लाभ जे छै सभ बच्चो आरकेँ मिलै छै की बुझलियै बच्चा आरकेँ एहिसँ बहुत बढ़िआँ लाभ मिलै छै हमरोसभकेँ मिलैए की बुझलियै आओर आओर सभ सभआदमी नागरिक ओहिमे जुड़ल अछि ईसभसँ आओर सभ लाभ मिलैत अछि आओर जे छै किसान के लेल बहुत चीज फेनो हरदम योजना निकालैत रहै छथि मोदीजी ई सभके लेल विधवावलाके लेल विधवा जे पेंशन जे छै सभके दू चारि सए रुपैआ महीना ओहो मिलै रहय ओ आधार कार्ड लए कऽ राशन कार्ड लए कऽ ऑनलाइन करिऔ सभ अहाँके एकाउंटमे आबि जायत चारि सए रुपैआ पर महीना मिलै छै विधवा पेंशनके आ विकलांगवला सभके लेल से पेमेंट होइ छै विकलांगके साइकिल अवधि साइकिलवला पोशाक योजना ईसभ जे छै प्रधानमंत्रीसँ थ्रूसँ साइकिल योजना आर गरीब आदमीसभकेँ मिलै छै विकलाङ्ग सम्बन्धी आओर जे छै वृद्धा पेंशन से वृद्धासभके वृद्धा पेंशन से मिलै छै साठि वर्ष उमर पूरल आधार कार्डपर आओर ऑनलाइन कराउ बस सभके पैसा अहाँके एकाउंटमे चारि सए रुपैआ मंथली महीना हरेक महीना आबै छै से दै छै की बुझलियै इएहसभ जे छै